میرے تحریری مقاصد یہ ہیں کہ میں جب کچھ لکھتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ اس کو پوری طرح ادبی پیرائے میں اور ادبی چاشنی کے ساتھ لکھوں کوئی بھی لفظ ایسا نہ استعمال کروں جو اپنے نہج میں استعمال نہ ہو اور پوری طرح اس میں ادبی چاشنی نکھر کے آئے یہ کوشش کرتا ہوں کہ میرے تحریری مقاصد یہ رہتے ہیں اور نت نئے موضوعات کے اوپر میں تحریر لکھوں یہ میری تحریری خواہشات ہیں اور اس کے علاوہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں اسی طرح لکھتا رہا جس طرح میں لکھ رہا ہوں اس وقت اور میری مشق اسی طرح جاری رہی جس طرح ابھی جاری ہے تو آگے چل کے لوگ مجھ کو پڑھیں گے اور میں اور زیادہ نت نئے موضوعات کے اوپر لکھ پاؤں گا اور لوگ میری طرف متوجہ ہوں گے اور وہ مجھے نئے نئے موضوعات بتائیں گے کہ میں اس پہ لکھوں یا مجھ سے کام لے سکیں یہ مجھے ایسا حاصل ہونے کی امید ہے اپنی تحریروں سے